जैसे हम खाना बनाते हैं खाना हम बहुत अच्छा बनाते हैं और अच्छा ढंग का बनाते हैं सबसे पहले हम अपने परिवार में चिकन बनाते है चिकन बनाते हैं जो चिकन को अच्छा से मेरा घर वाला है जो चिकन ला के दिया और बोल जो हम खुद तुम अच्छा से चिकन बनाओ चिकन बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम चिकन लाते है चिकन लाते हैं उसका बाद जो है उसको धुलाई करते हैं भूजाई करते हैं तो उसमें हम पहले सबसे पहले तेल डालते हैं तेल डालते हैं जिसको कहते हैं सरसो तेल सरसों तेल डालते हैं उसका बाद हम उसमें प्याज डालते है प्याज डालते हैं प्याज डालने का बाद जो होता है सो उसमें हम प्याज औ मोल जाता है जिसको हम कहते हैं भूजाई भूजाई हो जाता है उसका बाद हम चिकन डालते हैं चिकन डालते हैं उसके बाद हम भूजते भूजते उसको बढ़ियाँ से भूज देते हैं बढ़ियाँ से भूजने के बाद उसको हम गरम मसाला डालते हैं मीट मसाला डालते हैं सब मसाला डाल के उसको बढ़ियाँ से भु भूजाई करते हैं भूजाई करके आ उसका बाद भूजते भूजते भूजा जाता है उसके बाद जो है जो उसमें डाल देते हैं गरम मसाला मीट मसाला उसके बाद पानी धर देते हैं खदक जाता है तो उतर उतार देते हैं उसको उतारने का बाद जो है से रखते हैं अपना सब परिवार मिल क खाते हैं खाते हैं परिवार मिल के उसका बाद जो है सो मटर पनीर की भी सब्जी भी बनाते हैं मटर पनीर को सब्जी भी बनाने के बाद उसमें भी मीठ मसाला गरम मसाला देते हैं सब कुछ अच्छा से बनता है अच्छा से बनता है हम चाहते हैं जो हम कुछ खाना भी जितना अच्छा से बनाएँगे उसका बाद कुछ हम काम भी कर सकते हैं तो जितना भी काम कर सकते हैं उतना अच्छा लगता है मेरे हम चाहते हैं जो अगर खाने बनाने के अगर सीख जाए पकौड़ा भी बनाने का सिख जाए अच्छा ढंग से त अच्छा भी हम कमा लेते हैं मेरे घर वाला कहता है जो नहीं कमाना है हम कहे जो कमाएँगे तो बोलता है नहीं हम कमाई करते हैं तो तुम कैसे नहीं कमाओ हम बोलते हैं कमाएँगे तो बोलता है नहीं जैसे हम पकौड़ा बनाएँ पकौड़ा बनाए जैसे आलू का पकौड़ा बनाए आलू का पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें उसको आलू का कूच देते हैं छिलके उसका बाद धो लेते हैं धोने के बाद जो है उसको उसमें डाल देते हैं हल्दी बेसन मिर्चा उर्चाइ भी गुंडी रहता है तो मिला के दे देते हैं उसका बाद बेसन में लपेट के छान देते हैं छान देते हैं उसके बाद हम सब परिवार अपने मिलके खाते हैं जैसे में हम पकौड़ा बनाए गोभी का गोभी का पकौड़ा बनाए उसमें भी डालते हैं कोभी पहले काट लेते है काट लेते हैं उसका बाद बेसन धरते हैं बेसन भी धरते है उसमें भी मसाला उसल्ला दे देते हैं उसमें भी गर्म मसाला देते हैं तो और टेस्टी बनता है उसके बाद धनिया पाउडर भी मिला देते हैं जैसे तो टेस्टी जितना मतलब जितना हमारे होता है जो कभी जितना हम मसाला डाले उतना टेस्टी होगा जे अगर घर के आदमी है अपने परिवार के आदमी हैं जो उतना मसाला हम नहीं डालते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनेगा हम बोलते हैं जो लाइए जितना आप समान मसाला में दीजिएगा उतना भी टेस्टी बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा वो बोलते हैं जे उतना पैसा कहाँ से आएगा तो हम बोलते हैं जे हम टेस्टी बनाएँगे तब तो हमारा सामान बिकेगा जैसे जितना टेस्टी हम करे चाहे हम बिज़नस करें बिज़नस करते हैं उसका बाद भी अगर हम अच्छा से पकौड़ा बनाते हैं चाहे मीट अगर चाहते हैं जे हम दुकान भी खोले होटल भी खोलें और होटल भी खोल देते हैं त उच्छ जितना अच्छा हम बनाते हैं उतना अच्छा से अपना बिक्री भी होगा अगर हम बेजते हैं त हम बोलते हैं जो हम दुकान खोल देंगे जैसे हुआ पकौड़े का पकौडे़ का खोल दिए कई चीजो का पकौड़ा बनता है कई चीजो का अगर पकौड़ा हम बनाएंगे जितना हम टेस्टी से बनाएँगे उतना टेस्टी से आदमी अगर हम बिकेगा बिज़नस कर सकते तो हम बोलते हैं बिज़नस कर लेंगे पकौड़े तकौरे का दुकान खोल के तो घर वाला कहता है नहीं जैसे हम कमाते करते हैं तो आप क्यों कमाएंगी हम कमाते हैं तुमको हमका हमारे कमाना से नहीं होता है त हम बोले नहीं नहीं होता है तो हम अपना बिज़नस करेंगे तो बोल रहा है हम नहीं करेंगे बिजनस नहीं करने देंगे हम बोलते हैं जो करेंगे तो वो बोलते हैं जे हम नहीं करने देंगे अब देखिए जो ऐसे में कैसे परिवार चलेगा हम चाहते हैं जो अच्छा ढंग से अगर हम खाना बनाएँगे जैसे चावल दाल हुआ चावल दाल चाहे पकौड़े जितना अच्छा से हम बना लेंगे उतना अच्छा से टेस्टी होगा जितना समान देगा हमारे पास घर वाला उतना भी अच्छा खासा से खाना बनता है सब परिवार मिलके खाते हैं जो हमका जैसा बनेगा वैसा टेस्टी होगा चाहे भी हम होटल भी खोल देंगे और जितना अच्छा से हम बनाते हैं उतना अच्छा ढंग से हमारा बिक्री चलेगा और चलते आएगा जो कहते हैं हम तो बिज़नस खोलने के लिए तैयार है मगर हमारा घर वाला जो है सो नहीं खोलने देते हैं जो नहीं हम कमाईए रहे हैं त तुम क्यों कमाओगी हम कमाइबे करते हैं त तुम क्यों कमाएगी रहो हम कहते हैं खोलेंगे वो नहीं खोलने देते है जो नहीं नहीं खोलना है देखिए आप जो खोलना देते हैं कि नहीं टेस्टी खाना हम कहते हैं हम टेस्टी बनाएँगे और टेस्टी से बेचेंगे सब मसाला डाल के मीट मसला गरम मसाला सारा चीज होता है जो डालेंगे और बनाएँगे जितना अच्छा बनाएंगे उतना जो है सो खाने वाला सब खाएगा और बेचेंगे